हलो नमस्ते नमस्ते और बताइए

अच्छा आप को डायबिटीज की प्रॉब्लम है अच्छा अच्छा तो आप को एक तो जितनी भी हरी सब्ज़ियाँ है ना वो ज़्यादा यूज करनी चाहिए

अच्छा आप को ज़्यादातर जितनी हरी सब्ज़ियाँ है ना जैसे पालक मटर गोभी पत्ता गोभी है ना टमाटर ये ज़्यादा यूज करो आप प्रयोग जैसे कि अपन को पालक चाहिए एक तो पीस के बना सकते हैं और ज़्यादातर सुबह उठो पालक पीसो उसका जूस निकालो जूस निकाल लो एक गिलास जूस पियो है ना और अपने जो होती है ना क्या कहते हैं गाजर गाजर और ये जो पत्ता गोभी जो पत्ता गोभी और जे अपनी हाँ जे मिला के दो तीन सब्ज़ियाँ मिला के उसका मिक्सी में जूस निकाल के और अच्छी तरह से उसका थोड़ा मत्त के जूस निकाल के पिया करो डायबटीज में बहुत फ़ायदेमंद है और खाने खाने में भी आप को हरी सब्ज़ियों में ही देना है या आप को आलू हुए ये यूज नहीं करने ये कोलेस्ट्रोल बढ़ाते हें आप का इस लिए आप को ज़्यादातर हो सके मूली के पत्ते आपने बना लिए है ना घर में जो सब्ज़ियाँ बने ना अगर आप के मतलब की नहीं हैं तो आप स्वयं ही इनको बना लिया कीजिए बस बस बस ये हरी सब्ज़ियाँ खाते रहिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हरी सब्ज़ियाँ तो लेनी पड़ेंगी नहीं तो बीमारी है ये तो बढ़ जाएगी है ना